हूंअं त सिंधी में घणेई लेखक ऐं कवि आहिनि पर मूंखे वणंदड़ कवि सचल सरमस्त साहिबु आहिनि हिननि जूं घणेई रचनाऊं आहिनि जीअं त सचल जो रसालो वग़ैरह हेतिरनि सूफ़ियुनि लेखकनि ऐं कवियुनि मां सिर्फ़ु हिननि खे ई पसंदि करण जा घणेई कारणु आहिनि जीअं त हिननि सत भाषाउनि में पंहिंजी रचनाऊं लिखियूं आहिनि हीउ धार्मिक ऐं धर्मवर्धक कवि हुआ